इस कोशन च पुच्छे दा भला डिड दे टीच यू अबाउट द कम्यूनिटी सर्विस ते इसदे बारे च सबतों पैह्लें में सनाना भला में एह् मेरे ने में जेह्ड़ा ओ हिंदू घर्म दा ऐं हिंदू धर्म गी फालो करना होन्ना ते जेह्ड़े मेरे परिवार कोला गे मीं एह घर्म जेह्ड़ा थ्होए दा ते साढ़े घर दे जेह्ड़े सब्भ हिंदू बगैरा धर्म दे न ते इस जेह्ड़ी इस दे बिच्च जेह्ड़ी बड़ी जैदा ऐसी चीजां होंदियां जेह्ड़ियां हिंदू घर्म दे बिच्च अस केह् करने सब्भ तू पैह्लें जेह्ड़ी हिंदू घर्म दियां बड़ी जैदा जेह्ड़ी संस्कृतियां होंदियां ओह् ओह् बंदा जिसलै कोई कुसै दा जन्म होंदा उसदे जन्म कोला जेह्ड़ी शुरू होई जंदियां ओह् संस्कृतियां जेह्ड़ियां साढ़े हिंदू धर्म च अपनाई जंदियां साढ़े धर्म दे बिच्च एह् पैह्ली संस्कृति होंदी भला जिसलै कोई बच्चे दा जन्म गै होंदा बच्चे दे जन्म होने कोला पैह्ले गै ओह् पंत गी पुच्छदे नै कि पंत जी एह् नक्षत्र दिक्खेओ भला एह् किस टाइम किस टाइम पर जम्मे दा ऐ एह् बच्चा अपने मां प्यो बास्तै जेह्ड़ा ऐ ओह् भारू ते नेईं ऐ ते इसदा जेह्ड़ा नांऽ ऐ ओह् कुस अक्षर उप्पर लिखना उस अक्खर दे उप्पर जेह्ड़ा नांऽ ऐ ओह् पाना ते उसदे स्हाबै गै पंत जेह्ड़े उस टाइम दे अकार्डिंग ओह्दे नक्षत्र दिक्खदे न ते उ'नें उस उस अक्खर दे उप्पर जियां क ख ज जेहदे उप्पर बी ओह्दा कोई नांऽ पाना होग ओह् उं'दे परिवार गी दस्सी ओड़दे न भला एहदे उप्पर तुस अपने बच्चे दा जेह्ड़ा नांऽ ऐ ओह् पाई ओड़ो ते उस नांऽ ते अस ओहदे कन्नै ओह् पता लग्गी जंदा पर केईं बारी उसदे बिच्च ओहदे नक्षत्रें गी पंत बी अपने ओह्दे घर आह्लें गी ओह्दे घर आह्लें गी एह् सनांदा भला एह् जेह्ड़ा बच्चा ऐ उं'दे पर भारू होंदा इसदा तुसें जाप कराना होंदा जां कुछ कराना होंदा क्योंकि बच्चा जेह्ड़ा होंदा ना ओह् केईं बारी उस्सी आखदे घर उप्पर भारू होंदा ऐ क्योंकि ग्रह् जेह्ड़े होंदे ओह् मिला दे नेईं होंदे ते उं'दे ग्रहें दे उप्पर जेह्ड़े उं'दे प्यो आस्तै जां मां बास्तै भारा होंदा फिर उं'दे च कुछ ऐसा संस्कृति ऐसा चलदा भला इक्की बाई दिन जेह्ड़े होंदे प्यो होंदा ओह् अपने जां मां जां मां होंदी जेह्दे उप्पर ओह् भारू ऐ ओह् उस बच्चे दा जेह्ड़ा ऐ इक्की बाई दिन तक्कर मूंह निं दिक्खदा ते ओह् सिर्फ उस बच्चे दा जेह्ड़ा मूंह् खट्टियै गै ओह्दा सारा जिन्ना बी कम्म करदे घर दा ते ओह् करदे ओह् करदे ते इ'यै संस्कृति चलदी फिर ओह्दा केह् होंदा भला इक्की बाई दिन दे बाद पंत उस्सी आखदा भला तुसें अपने घर इन्नै पंत बठालने फिर उसदा जेह्ड़ा ओह् जाप बगैरा अपने घर उस बच्चे दा करवांदे जेह्ड़ी सामग्री पंतै मंगवाई दी होंदी ओह् सारी चीजां लेआंदे ते उस बच्चे गी किसै च जां कुसै परात च पाइयै फिर कुसै गऊ दे अग्गें रक्खदे ते फिर उद्धरा उस बच्चे गी पता नेईं कुछ गऊ दा लैंदे हिस्सा पता निं जेह्ड़ी संस्कृति चलदी ते उस दे बाद जेह्ड़ी संस्कृति जिल्लै अहें जाप बगैरा होई जंदा घर आह्ला टब्बर उस्सी दिक्खन लग्गी पौंदे ते ओह्दे बाद च जेह्ड़ी साढ़ी फिर इक संस्कृति और औंदी भला साढ़े जेल्लै बच्चा होंदा उस बच्चे गी केह् करदे सुत्रे पांदे सुत्रे पाने च केह् होंदा भला जेल्लै जेह्ड़ी बच्चे होंदा ओह्दी मां होंदी जिन्नै तक ओह् बच्चे दे सुत्रे निं होन ओल्लै तक कोई इ'यां बगैरा मेकअप बगैरा नेईं करदे जियां कोई गैह्ने शैह्ने दा बड़ा होंदा भला कुछ एह् चीजां नेईं करदे कन्नै ओह् बच्चे दा सिर जेह्ड़ा ऐ ओह् खट्टदे इस रबाज च बी केह् होंदा इस रबाज दे बिच्च पंत ब पंत बगैरा हैन्नी आंदे पर जेह्ड़े हिंदू रलिजन च इस्सी करदे ते ओह्दे च साढ़े डुग्गर दे बिच्च जैदातर इस्सी इद्धर की कीता जंदा ऐ एह्दे च केह् होंदा ऐ भला कुसै इक जगह् उप्पर इ'यां कुछ आटे कन्नै कुछ बनांदे ओह्दे उप्पर कुर्सी रक्खदे कुर्सी रक्खने बाद जेह्ड़ी बच्चे दी जेह्ड़ी मां होंदी ओह् उस पर बैठदी बच्चे गी अपनी गोद च लेइयै ते ओह्दे बाद च जेह्ड़ा ओह् बच्चे दा जेह्ड़ा चाचा होंदा ऐ जां ओह् केह् करदा छतरी लेइयै उत्थै खड़ोंदा ते घरै आह्ले किश समान बगैरा दिंदे ते जेह्ड़ा कोई गैह्ना बगैरा होंदा ते जेह्ड़ा ओह्दा मेकअप करदे ते मेकअप बगैरा दा जेह्ड़ा समान होंदा श्रृगांर दा जेह्ड़ा समान होंदा ओह् रक्खदे ते इ'यां गै एह् जेह्ड़ी एह् संस्कृति ऐ एह् चलदी ऐ इ'यां जेह्के पैह्लें पैह्लें साढ़ी जेह्ड़ी संस्कृतियां ओह् होर अग्गें अग्गें होर बधदियां फिर उसदे बाद होर साढ़े रबाज होंदा भला एकड़े बच्चे दे मुंडन करदे उस बच्चे दे मुंडन करने बेल्लै सब्भ तो पैह्लें जेह्ड़े उस बच्चे गी होंदा उसदे मुंडन करने कोला पैह्लें इक साल तक्क जेह्ड़े सिर दे जेह्ड़े बाल होंदे ओह् नेईं कटांदे ओह् बाल उस टाइम उप्पर कटांदे जिसलै ओह् बच्चा थोह्ड़ा इ'यां जां ते छोटे होंदे कटाई ओड़दे जां भाई जां पैह्ले साल च कट्टदे ते जां त्रिये चौथे साल च कुछ इस स्हाब दा जेह्ड़ा इं'दा कोई नियम जेह्ड़ा ऐ चलदा ऐ जिस स्हाबै उसदे बच्चे अपने जगाल लुआंदे फिर ओह् केह् करदे भला उस बच्चे गी एह् उस बच्चे गी अपने घरा जेह्ड़ा भग भगवान दा नांऽ लिये भगवान दे जेह्ड़े अपने देबी देबते दे स्थान पर जंदे न उं'दे जेह्ड़े रुट्ट बगैरा उत्थै चाढ़दे न ते उस बच्चे दे उत्थै देबी देबते दे स्थान उप्पर जेह्ड़े अपने बच्चे दे जेह्ड़े बाल न ओह् कट्टी लैंदे न ते उत्थै गै इक झोले बिच्च उस्सी बालें गी पाइयै गंड मारियै ते उस जगह् उत्थै परवाई ओड़दे न परवाई ओड़दे ते इ'यां गै अपने उत्थै देबी देबते दी जगह् उप्पर खरे इ'यै गै करदे हे देबी देबते दे नां उप्पर उत्थै तां करदे क्योंकि उ'नें अपने धर्म अपने गरू अपने माता पिता कोला सिक्खे दा भला साढ़ा इक धर्म ऐ साढ़ी इक सर्बिस ऐ भला जिस्सी असें करना गै करना होंदा ऐ अगर अस हिंदू धर्म रोह्चै ते इस करियै ओह् इस चीज गी फालो करदे न ते इ'यां गै एह्दा जेह्ड़ा इक चलदा रौंह्दा इ'यां चलने दे बाद च फिर साढ़े संस्कृति होर बी जेह्ड़ी चीज चलदियां जियां कोई कुसै बंदे ने नमीं चीज लैनी होग ओह्दा ओह् शुभ महूर्त दिक्खदा भला अज्ज किन्नी तरीक म्हूरत ऐ ते जां फिर इस चीज च स्हेई टाइम इ'यै इस चीज गी लैने दा जियां कुसै बंदे ने इस टाइम उप्पर हून मोटरसाइकल लैना होऐ जां कोई गड्डी कढानी होऐ ओह् पैह्लें अपने लाग्गे दे पंतै कोल जंदा भला पंत जी मीं इह्दा म्हूर्त सनाओ ते पंत फिरी जेह्ड़ी केह् ऐ पत्री बगैरा पढ़ियै उस दी जी दिक्खदा ते उ'नेंई सनांदा भला तुसें अपना ओह् करो इस्सी दिक्खो एह् टाइम ऐ भला इस टाइम पर एह् तुस म्हूर्त थोह्ड़ा ते शैल ऐ जां माड़ा ऐ जां भला इस बेल्लै लेइयै बरकत होनी जां नेईं होनी ते उस स्हाब दा तुस लोग जाइयै ओह् पंत गी पुच्छदे न ते गड्डी लैंदे ते गड्डी लेआह्नने कोला पैह्लें ओह् केह् करदे कि गड्डी जियां लेइयै औंदे न उस्सी पैह्लें कुसै मंदर दे बिच्च लेइयै जंदे मंदर दे बिच्च बी उ'नें पंतै गी फोन करियै पुच्छे दा होंदा ऐ भला पंत जी गड्डी लेआंदी ऐ ओह्दी गड्डी दी पूजा करानी ऐ उस गड्डी दी पूजा करांदे उस गड्डी दे अग्गें जेह्ड़ा नारियल होंदा ओह्दे टैरा अग्गें भन्नदे ते ओह्दे टैर गी जेल्लै पैह्ली बारी उस्सी चलांदे ते ओह्दे टैरा थल्लै निंबू होंदा उस निंबू गी कढदे भला जेह्ड़े उस बंदे उप्पर बी ग्रैह् न ओह् टली जान भला उसदा कोई एक्सीडैंट बगैरा नेईं होऐ ते कुतै लग्गै निं एह् साढ़ी संस्कृति च इक जेह्ड़ा एह् एह् धर्म चलदा ते होर साढ़ी संस्कृति च धर्में दा धर्म संस्कृतियां होर बड़ियां होंदियां ते बड़े सारे फिर बच्चे जेल्लै बच्चा जम्मदा ते ओह्दी जेह्ड़ी धर्म ऐ जेह्ड़ा ओह्दा लेखा जोखा जिन्ना दिक्खदे भला एह्दे उप्पर केह्ड़ा नक्षत्र भारी ऐ जां कुछ ऐ ओह् सब्भ तों पैह्लें बच्चे दे जेह्ड़ा जिस दिन दा ओह् जम्मे दा होंदा ओह्दा ओह् तरीक ओह्दी जेह्ड़ी जिस टाइम पर ओह् जम्मे दा होंदा ओह् टाइम लेइयै अपने पंतै गी सनांदे न भला साढ़ा बच्चा इस टाइम पर जम्मे दा ऐ ते एह् न्हाढ़ा टाइम ऐ ते ओह् सारा टाइम बगैरा दिक्खियै पंत जेह्ड़ी ऐ इक पत्री त्यार करदा ऐ जिस्सी अस टिबड़े दे नांऽ कन्ने जानने होन्ने और टिबड़ा अपने जीबन दे बिच्च उस बच्चे दे कम्म औंदा रौंह्दा ते ओह् चाहे ओह् अपने जीवन दा कोई बी कम्म करदा ना जेल्लै अपने जेह्ड़े रिलेटिड होंदा नुआड़ै अपने सरबंधत होंदा ते पंत उस्सी हमेशा पुच्छदा गेआ भला थुआड़ा टिबड़ा बने दा जे अपना टिबडा लेआओ एह्दा इस चीज गी फिर उस चीज पर ओह्दे ग्रह् दिक्खदा भला न्हाड़े जेह्ड़े केह्ड़े ग्रह् न्हाड़े पर भारी न केह्ड़े देबी देबता न्हाड़े पर भारू न उस स्हाब दी न्हाड़े बिच्च पूजा करदे ते इ'यां गै एह्ड़ा इस इस इक संस्कृति एह् होंदी ते फ्ही जेह्ड़ी इक संस्कृति होर होंदी भला जेल्लै बच्चे दे जगाल लुआए जंदे हैं जगाल लुआने अपने देबी देबतें दे स्थान उप्पर जंदे ते ओह्दे कन्नै गै ओह् ओह्दे पर बराबर दा गै इक निक्का हारा बच्चा ओह्दे कन्नै लेइयै जंदे इस बच्चे गी ओह्दा उस टाइम उप्पर मित्तर बनांदे ते हून मित्तर बनाने कन्नै केह् होंदा भला ओह् मित्तर जेह्ड़ा होंदा ओह् नुहाड़े शुरु कोला लेइयै ऐंड तक ओह्दा जेह्ड़ा साथ दिंदा ऐ ते ओह् मित्तर जेल्लै ओह्दा ब्याह होंदा ते उस बेल्लै बी ओह् मित्तर जेह्ड़ा नुआड़े कन्नै होंदा ते इ'यां गै एह्दी संस्कृति दे बिच्च एह् सब्भ कुछ चलदा रौंहदा ते इ'यै संस्कृति इस्सी संस्कृति गी फालो करदे करदे बड़े पराने साढ़े समें दी जेह्ड़ी चलदी चलदी आ दी जिसी अजें तक अस फालो करने होन्ने ते उ'इयै संस्कृति जेह्ड़ी अजें बी चला दी ऐ ते सब्भ तो बड्डे जेह्ड़े संस्कृति दा साढ़ा जेह्ड़ा मतलब कि मरने कोला लेइयै ज जम्मने कोला लेइयै मरने तकर हर कम्म दे बिच्च अस अपने जेह्ड़े धरम गी जेह्ड़ा फालो करदे करदे चलने होन्ने ते कुछ बी नुहाड़े जेह्ड़े बरोध हैन्नी जन्ने होन्ने जियां साढ़े हिंदुएं च कोई जगह् जगह् होंदी ऐ भला हर कम्म बास्तै कोई म्हूर्त कड्डाने म्हूर्त होंदा ते उस्सै च कम्म गी करने होन्ने करने होन्ने जियां मतलब कि हून सब्भ तो जेह्ड़ा सब्भ तो जैदा जेह्ड़ी संस्कृति जिसदे बिच्च साढ़े इद्धर दे लोक जिस्सी फालो करदे न जां जिसदा ओह् पालन करदे न ओह् होंदा जिसलै कुसै दा ब्याह करदे ब्याह करने कोला पैह्लें सब्भ तो पैह्लें जेह्ड़ा होंदा उं'दे घर बाले कि मुड़े दे घरै आह्ले पंत जेल्लै कुड़ी कन्नै जेल्लै रिश्ता होई जंदा ते सब्भ तों पैह्लें पंत गी पुच्छदे भला पंत जी ब्याह दा शुभ म्हूर्त सनाओ शुभ म्हूर्त सनाने दे बाद च पंत उ'नें गी इक तरीक दिंदा भला थुआड़े इस तरीक उप्पर थुआड़ा जेह्ड़ा ब्याह दा जेह्ड़ा सगन ऐ ओह् होंदा फ्ही सगन दे बिच्च बी जेल्लै पंत कोई कुड़ी दे घर आह्ले मुड़े दे घर औंदे न ते पंत उं'दे कोला बी कुछ अलग अलग मतलब कि भगवान दी जेह्ड़ी पूजा करवांदे ऐ क्योंकि ओह् साढ़ी संस्कृति च ऐ भला कोई बी कम्म होंदा उस तों पैह्लें भगवा सब्भ तों पैह्लें जेह्ड़ी गनेश भगवान दी जेह्ड़ी पूजा बगैरा करदे ते होर ओह् बाकी चीजें दी बी पूजा करदे न ओह् बाकी बाकी चीजें दी पूजा करदे लक्ष्मी भगवान दी पूजा करदे ते साढ़े जेह्ड़े नौ ग्रह् होंदे इं'दी बी पूजा करदे भला जेह्ड़ा मुड़ा जेह्दा ब्याह् होआ दा भला न्हाड़े उप्पर कोई सकंट निं आवै ते एह् अपने जीवन जीवन जेह्ड़ा सारा ओह् सुख शांति जेह्ड़ा सारा करी सकै उसदे बाद च जेह्ड़ा सब्भ साढ़े च इक इक साढ़ा मुक्ख जेह्की चीज होंदी जेह्ड़ी संस्कृति जेह्ड़ा बिबाह ऐ जेह्दे च सब्भ तो जैदा संस्कृतियां होंदियां ते जिसलै कुसै मुड़े दा ब्याह् होंदा उस ब्याह् दे बिच्च दो चीजां होंदियां जिनें गी अस लगन ते बेद दे नांऽ पर अस जन्ने होन्ने ते एह् जेह्ड़ी होंदी ऐ जैदातर रात दे समें जेह्ड़ा म्हूर्त होंदा ऐ इं'दा केइयें दा इक बजे होंदा केइयें दा दो बजे होंदा इस्सै दे इसदे बिच्च जेह्ड़ा इसदे बिच्च जेह्ड़ा ब्हौने आह्ला मुड़ा होंदा ना जिसलै ओह् अपने घर दा निकलदा ते उस्सी जेह्ड़े सिर दे उप्पर जेह्ड़ा नुआड़े सेह्रा होंदा सजाए दा ओह् जेह्ड़ा सेह्रा उसदे सिर उप्पर उस्सी तां सजाया जंदा ही क्योंकि जेह्ड़ा मुड़ा होंदा ना उस टाइम उप्पर ओह् इक जेह्ड़ा बिष्णु भगवान दा जेह्ड़ा ओह् रूप बनियै ओह् उस जगह् उप्पर जंदा ऐ ते ओह् उस्सी सेह्रा तां पुआंदे क्योंकि जोल्ले मुड़ा ब्याह च जेल्लै लगनें दे बिच्च बैठदा ना ते पंत होर कुड़ी दे प्यो बी आखदे न भला इस मुड़े दे पैरें गी पानी मारो ते पैर नुआड़े साफ करो ते उस टाइम उप्पर जेह्ड़ा ओह् मुड़ा होंदा ओह् इक आम मुड़ा नेईं होंदा ओह् बिष्णु भगवान दा रूप होंदा ऐ ते जिस टाइम उप्पर जेह्ड़ा ओह् मुड़ा ऐ ओह् अपने सिर ते इक जेल्लै कोई सेह्रा बगैरा लाए दा होंदा ते ओह् आम मुड़ा नेईं बिष्णु भगवान दा रूप होंदा ऐ इस करियै उस्सी जेह्ड़े साढ़े हिंदु धर्म च जेह्ड़ा सेह्रा ऐ इस्सी जेह्ड़ा पुआया जंदा ऐ तां उसदे बाद च जेह्ड़ी चीज होंदी ओह् होंदी ऐ जेह्ड़ी बेदां ते ओह् जेह्ड़ी साढ़ी जेह्ड़ी बेद इद्धर हिंदु घर्म च जेह्ड़ियां सबेरे चार बजे जेह्ड़ी ब्याह करदे बेदां लांदे उस्सी बोलदे ब्रह्म बिबाह् ब्रह्म बिबाह् दे बिच्च जेह्डियां असें चार जेह्डियां बेदां लाई दियां होंदियां ओह् चार बेदां जेह्डियां साढ़े चार बेद जेह्ड़े होंदी ऐ अस्सी यजूर बेद अथर्ब बेद साम बेद ते ऋृग बेद इंदे जेह्ड़ी होंदियां ऐ ओह् होंदियां इंदा इक ओह् प्रतीक होंदियां भला एह् चार उसदा प्रतीक ऐ ते ओह्दे बिच्च सबेरे चार बजे बैठियै ब्रह्म महूरत दा समें होंदा उस समें च जेह्ड़ा ए ब्याह् जेह्ड़ा ऐ कीता जंदा ते जिस करियै सबतो पैह्लें जिसलै भगवान होंदे ओह् जेह्ड़े पंत होंदे भगवान दी पूजा करदे ते भगवान दी पूजा करने बाद च इ'यां ओह् जेह्ड़े अपने नौ नौ ग्रह् होंदे इंदी पूजा करदे ग्रह् करने दे बाद च जेह्ड़ा मुड़ा होंदा ओह् इक साढ़े इत्थै संस्कृति च सब्भ तो बड्डा जेह्ड़ा दान होंदा उस्सी बोलदे पंत जेह्ड़े बोलदे कन्यादान उस तो पैह्ले जेह्ड़े पंत होंदे ओह् मुड़े कोला जां गऊ दान जां इसदी पूजा करांदे जेह्दे बाद च जेह्ड़ा मुड़े दा जेह्ड़ा ब्याह सम्पूर्ण होंदा एह् सब्भ करने दे बाद च जे संस्कृति मुड़ा जेह्ड़ा अपने घर आइयै उस्सी घर लेआंदे फिर ओह् इक हिंदू धर्म च रौंह्दा भला जेल्लै उस मुड़े दा ब्याह् करियै घर औंदा ओह्दे घर दे जेह्ड़े होंदे उस्सी ओहदे इ'यै मुड़े दे जेह्ड़े मां मां होंदियां ताइयां चाचियां होंदियां ओह् सब्भ मुड़े दे सिर दे उप्परां जेह्ड़ा पानी बारियै पींदियां ते उस मुड़े गी लाड़ी कन्नै अपने जेह्ड़े मुड़ा अपनी लाड़ी गी घरै आह्ले जेल्लै घर औंदा ओल्लै साढ़ी संस्कृति च एह् होंदा फिर जेल्लै ओह् घर औंदा फिर ओह्दे बिच्च देबी देबते नांऽ दी ओह् साढ़े बड़ी जेह्ड़ी रीती रवाजें गित्तै इं'दे अपने देबी देबते दे रकादे फिरन कुछ इक चीजां करदे उसदे बाद च केह् होंदा भला ते साढ़े हिंदू स हिंदू धरम दे बिच्च एह् जेह्ड़ियां चीजां जेह्ड़ी सारियां फालो कीतियां मतलब कि एह् चीजां जेह्ड़ी फालो कीतियां जंदियां ते इसदा हर कोई ना कुछ कुसै चीज कन्नै लिंक होंदा ऐ एह् सिर्फ इ'यां गै नेईं कीती जंदियां जियां नौ ग्रहें दे उप्पर चार बेदा जेह्ड़ियां न सानूं ऋृग बेद साम बेद एह् जेह्ड़ी चीजां इं'दा लिंक कुसै ना कुदै हर हर असली असली चीज होंदी ऐ कोई बी चीज लोकें दी अपने कोला बनाई दी नेईं होंदियां एह् नेईं ते उसदे बाद च उसदे बाद च जेह्ड़े फिर इक ओह् होंदी जेह्ड़ी साढ़े जियां में सनाया भला जेल्लै बच्चे दे जगाल होंदे उस टैम पर जेह्ड़ी बच्चे दी मित्तरी बगैरा पुआंदे ते जेल्लै मित्तरी पुआने दे बाद च उस बच्चे गी जेल्लै ब्याह च सददे जेह्ड़ा मुड़ा अपने सिर उप्पर सेह्रा होंदा लाए दा ओह् सेह्रा अपने खोल्लियै जेह्ड़ा ऐ अपने मित्तरै गी देई ओड़दा ऐ भला एह् लै मेरे एह् ऐ जे है जेह्ड़ी हून जेह्ड़ी रक्षा ऐ ओह् तूं गै करनी ऐ ते तूं अपनी ओह् जेह्ड़ी सिर उप्पर लाने आह्ला सेह्रा होंदा अपने मित्तरै गी देई मित्तर गी देई ओड़दा ते एह् संस्कृति साढ़े इद्धर जेह्ड़ी फालो कीती जंदी फालो कीती जंदी ही ते एह् सबतों जैदा मतलब कि सबतों जेह्ड़ी अज्ज तक लोकें दिक्खी होनी सिर्फ ब्याह च दिक्खी होनी पर और होर संस्कृतियां बी होंदियां जियां मतलब कि कोई जिसलै कोई जमदा ते ओह्दे बाद च ब्याह् होंदा ब्याह् दे बाद च सबतों जेह्ड़ी लास्ट स्टेज बंदे दी औंदी ऐ ओह् होंदा भला ओह् जां फिर कोई जां ते कोई दो गोदान बगैरा करदा जां फिर कोई अपना मोख बगैरा करदा ओह्दे च सबतों लास्ट स्टेज औंदी जेह्ड़ी बंदे दी मरने दी स्टेज होंदी जोल्लै बंदा हून मरी जंदा ओह् ते उसदा गै जेह्ड़ा कोई बंशज होंदा उसदा पुत्तर पोत्तर जेह्ड़ा उस टाइम पर उसदे हाजिर होंदा ओह् उस्सी केह करदे भला ओह्दे जेह्ड़े अपने घर दे जेह्ड़े जिन्ने मैम्बर होंदे उं'दे सारें दे जेह्ड़े सिर दे जेह्ड़े बाल होंदे उ'नें गी उ'नें गी बगैरा कटाई ओड़दे हिंदू धरम दे बिच्च ते उसदे बाद च केह् होंदा जेह्ड़े इक पंत औंदे जिस्सी साढ़े डुग्गर च लोग बड़े सारे इ'यां चारजी जां कुछ नांऽ कन्नै बलांदे न ते ओह् इ'नें संस्कृतियें गी एह् अपनी अपनी जेह्ड़ी संस्कृतियां होंदियां उ'नें गी दर्शांदे न जियां मतलब कि साढ़े हिंदू धरम च आखदे भला जेह्ड़े पंजक पेदे होन ते उस पंजके दे उप्पर बी कोई कम्म जेह्ड़ा नेईं कीता जंदा जद कोई मरे दा होऐ उस्सी उं'दे घरै दा संस्कार होऐ अंतिम संस्कार नेईं कीता जंदा जिन्नै तक ओह् पंजक नेईं हटन अगर मते गै कुतै जैदा होन भला मते दिन तक पंजक न ते फिर साढ़े हिंदुएं च धरम ऐ भला जिल्लै पंजक दे बिच्च कोई मरदा ते फिर पूरा जेह्ड़ा टब्बर गी नाल लेई जंदा इस करियै केह् करदे ओह्दे बिच्च ओह् उस जिन्ना नोआढ़ै टब्बरै च जिन्ने लोक होंदे उन्ने गै इक मिट्टी दे जां लकड़ी दे पुतले जेह् बनाइयै उसदे ओह्दे कन्नै फूक्की ओड़दे न ओह् फूक्की ओड़दे ते इ'यै जेह्ड़े संस्कृति ओह्दे च चलदी ते नाल जेह्ड़ा ओह्दा इक बच बच्चा होंदा ओह् जेल्लै उस्सी ओह्दे संस्कार करियै औंदे ओह्दे बाद च ओह्दे इक दो रीति होंदी रिबाज होंदे संस्कृति गै होंदी जिस्सी आखदे भला ओह्दे फु फुल्ल चुक्कने फुल्ल चुक्कियै जेह्ड़े हरिद्बार परबाई औंदे उसदे बाद च ओह् लगातार इक साल तक्कर साढ़े इत्थै बड़ दी जेह्ड़ा बूह्टा होंदा उसदे उप्पर जेह्ड़ा पानी दिंदा जेह्ड़ा साढ़े इद्धर दे लोक आखदे न भला ऐ जेह्ड़ी चीजां ऐं ओह्दे मां प्यो गी स्बर्गें च जेह्ड़ी थ्होनी ऐ ते इ'यां गै ओह् अस एह् चीजां अपने स्बर्गें च जाइयै ओह्दे मां प्यो गी थ्होंदी एह् चीजां सारियां थ्होंदी रौंह्दियां ते इ'यै ते संस्कृतियां ऐ जेह्ड़ियां साढ़े हिंदू धरम दे बिच्च शुरू थमां लेइयै आखिर तक जेह्ड़ियां ओह् फालो कीती जंदी ऐ ते इ'नें संस्कृतियें दा हर अलग अलग अलग अलग प्रकार दियां न इ'यां ते कापी कताबें च दिक्खेआ जा ते संस्कृतियें दे बड़े प्रकार दस्से दे होंदे हर संस्कृति हर धरम दी अपनी अलग अलग होंदी एह् जेह्के हिंदू धरम दी संस्कृतियां ऐं ते अगर जे मेरे बारे च आखेआ जा भला में अज्ज तक केह्ड़ी केह्ड़ी संस्कृति दे बारे जेह्ड़ी ऐ आपूं में कीती दी ऐ ते ओह् में सिर्फ अजें तक इक बारी संस्कृति एह्की कीती दी ऐ भला जेह्ड़ी जेल्लै कोई मरदा ते ओह्दा बेटा बगैरा नेईं होऐ ते उइ'यां गे मेरे इक मामा जी हे जिं'दे कोल में एह् एह् कीता हा भला उं'दा कोई बेटा नेईं हा ते उस जगह उप्पर में ओह्दी जेह्ड़ी संस्कृति च पालन कीता हा उं'दे नां उप्पर उं'दे गै संस्कार उं'दा जेह्ड़ा संस्कार कीता हा उं'दे फुल्ल बगैरा चुक्कियै परवाए हे ते ओह्दे बाद च एल्लै लगातार निं में इक साल तक्कर जेह्ड़ां में कुसै जेह्ड़े बड़ दे बूह्टे गी पानी दित्ता हा ते इक साल तक्कर कुसै बी लह्सन जां प्याज दा जेह्ड़ा सेबन होंदा ओह् बिलकुल बंद करी दिंदे इ'यै जेही जेह्ड़ी चीजां नैश चीजां होंदियां इ'नें गी नेईं खंदे ते इक अपनी इक साल तक्कर पूरा जेह्ड़ा इस रीत गी फालो कीता हा ते अपना जिन्ना बी कम्म हा ओह् सारा में इस्सै लगन कन्नै करदा रेहा करदा होंदा हा ते अपनी जेह्ड़ी संस्कृति गी फालो करदा रौंह्दा हा ते एह् जेह्ड़ा कम्म ऐ में अपने हत्थें मतलब कि कीते दा ऐ ते इ'यै सब्भ जेह्ड़े साढ़े धरम न एह् सानूं सखांदे न चीजां साढ़ी जेह्ड़ी मतलब कि एह् चीजां सानूं सखांदे इस धरम दे बिच्च सखांदे न ते एह चीजां अस जेह्ड़ियां अज्ज तक बचपन कोला लेइयै जेह्ड़ियां अज्ज तक जिन्नियां बी सिक्खी दियां ऐं ते इ'यै संस्कृति जेह्ड़ी ऐ अस अग्गें अग्गें जेह्ड़ी फालो करदे जन्ने होन्ने ते अपने जेह्ड़े अग्गें निक्के बच्चे होंदे इ'नें गी बी सखान्ने होन्ने भला संस्कृति जेह्ड़ी कि'यां कि'यां चलनी ऐ उस स्हाब दी ओह् संस्कृति अस चलान्ने होन्ने आं ते एह् संस्कृति जेह्ड़ी अस फालो करने होन्ने इ'यै गै सब्भ साढ़ी हिंदू दी संस्कृति हिंदू धरम दी संस्कृति ऐ जेह्ड़ी सानूं शुरू थमां लेइयै आखिर तक जेह्ड़ी सखाई जंदी ऐ